हेलो नमस्ते मैम आप फ़ुटबॉल कोच बोल रहे हो मुझे फ़ुटबॉल खेलना सीखना है हाँ आप कहाँ से बोल रहे अच्छा मैं बोल रही हूँ मुझे फ़ुटबॉल सीखना है कितने दिन लगेंगे मेच सीखने में दो चार दिन इसके बारे में जानकारी दे सकते हो मुझे कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें कितने नहीं कित्ते खिलाड़ी होते हैं फ़ुटबॉल में ग्यारह होते हैं और इसमें क्या क्या करना पड़ता है सीखने के लिए आप सिखाने के लिए कितना फ़ीस लोगे पन्द्रह सौ पर डे के या महीने के एक मंथ के पन्द्रह सौ और क्या क्या है आप के वहाँ क्रिकेट भी है और कितने कितना टाइम मतलब एक दिन का कितना टाइम में दोगे चार घंटे सुबह का या शाम का सुबह का है कितने बजे रनिंग करवाई जाएगी सुबह कितने बजे तो भी एक घंटे में हम लोग सुबह पाँच बजे से सुबह पाँच बजे से छः बजे तक और क्या क्या करवाओगे दौड़ाओगे भी उछल कूद भी करवाओगे और फ़िर और इसके बारे में कुछ बता सकते हो मुझे इसमें और क्या क्या होता है और सूज कैसे लाया है पहनने के लिए हाँ और और कुछ ध्यान रखने की चीज़ें तो फिर इसमें हाँ ठीक है ओके ठीक है सर मैं कल से आ जाऊं हाँ टाइम सुबह पाँच बजे

हाँ टाइम पे आ जाएंगे ठीक है